हम अपना बाड़ी सबमे बहुत रङ्गके पौधा लगेने छियै हमरा पौधा रोपऽमे बहुत नीक लागैया जेना की भए गेल छोटकीटाके मिरचाइ खरीदके लऽ एलहुँ ओकरा रोपलहुँ माटि कोरलहुँ ओहिमे रोपलहुँ ओहिमे पानि पटेलहुँ कीड़ा लागि जाइया तऽ कीड़ाके दवाइ अनलहुँ खरीद कऽ तऽ ओहिसँ पटेलहुँ तऽ फेर केराके गाछ रोपलहुँ तऽ केरो मने छोटे गाछ लेलहुँ तऽ ओहिके खोदिके फेरो रोपलहुँ आ रोपिके ओकरा सब दिन देख भाल साँझ भोर सब दिन पानि पटेलहुँ आ पानि पटेलहुँ तऽ बड़का भेल केरा फरल बहुत नीक लागैया केरा हमरा तऽ केरा रोपलहुँ आ कोबीके गाछ सेहो रोपलहुँ कोबीमे बहुत मने ओहिके अथी करऽ पड़ैत छै कोबीके तऽ ओहिके दवाइ सब दिन दै छलियैया साँझ भोरे पटेलहुँ आर अथी मिरच अथी रोपय छलहुँ बैंगन रोपलहुँ हमरा सब किछुके गाछ बहुत नीक लगैया फूलके गाछ रोपलहुँ गुलाब गुलाबोमे सबके दवाइ तवाइ देबै तहने ने फूलतै तऽ नहि फड़ैत छलैया तऽ फेर फूलाय लागल एगो फूलायल देखलहुँ तऽ बहुत मनमे खुश भेल जे एगो फूल फूलेलै तऽ आब दोसरो फूलायत गेंदो फूल सब फूल हरेक रङ्गके फूल हम रोपलहुँ हमरा बड नीक लागैया फूल सब रोपयमे सब रङ्गके फूल हम रोपैत छी आओर ओकरा साँझ भोर पानि पटाबैत छी तब बढ़िआँसँ फरत की कीड़ा नहि खाय कीड़ा एक दिन कखनो कीड़ा खा गेल रहय सब पत्ताके तऽ फेर बाजार जाके ओहिके दवाइ अनलहुँ पूरा दवाइ छीटलहुँ तहन फेर ओ कीड़ा सब मरि जाइत छै तब बढ़िआँ से फूल सब खिलैया तऽ बड़ नीक लागैत रहैया बाड़ीमे चारू कात हरा हरा दिखाइया लाल पीयर फूल फूलायल रहैया